जों आसामाव गोबां हेल्थकेयार फिसिलिटिस होग्रा हस्पिटाल दङ बेनि बेलायावनो आङो मुख'नो सान्दों एलजिबि रेजिनेल इनस्टिटिउट अफ मेन्टेल हेल्ड तेजपुर दा बे इनस्टिटिउटआ मेन्टेल हेल्डनि ट्रिटमेन्ट

बेजों लोगोसे बे इनस्टिटिउटनिफ्रायनो गोबां माने जोङो कर्स जोङो लानो हायो जोङो सोलोंनो हायो बेयाव बे कर्सफोरनि गेजेरावनो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ साइकैत्री बिनि उनाव जाहैबाय डि डिपार्टमेन्ट अफ साइकैत्री नार्ससिं डिपार्टमेन्टनि डिपार्टमेन्ट अफ साइकैत्री नार्ससिङाव मोननै कर्स दङ डिप्ल'मा अफ साइकैत्री नार्ससिं आरो एसएसि साइकैत्रीक नार्ससिं बेनि उनाव दङ डिपार्टमेन्ट अफ क्लिनिकेल साइक'ल'जि दा बेफोरखौ जों सोलोंनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा जिहेथु बे इनस्टिटिउटआ बहुद माने गोबावसै इस्टाब्लिस्ट जानाया जोबनिस्राइ फोरलासिं जोंनि इनस्टिटिउट होननो हायो बे तेजपुरनि मेन्टेल हस्पिटाल इनस्टिटिउटआ बेखौ इस्टाब्लिस्ट खालामदोंमोन ओइटिन सेभेन्टि सिक्सआव बियो सनितपुर ड्रिस्टिक्टआ गोलैयो जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा मेन्टेल हेल्ड होनना बुंब्ला खुगायाव फैगोन आरो बे इनस्टिटिउटनि मुङा बेनिफ्राय खाथि खालायाव सोरबा बे बेराम जादोंबा चाइकिक मेन्टेल हेल्डआव एसे प्रब्लेम फैदोंबा गासिबो जोङो बेयावनो लाङो जोङो पेसेन्टफोरखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जिहेथु माने जोङो सि गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ खोनाबोबाय थादोंमोन बेनिफ्राय मानसिफ्राबो सिनायखि सिनायो बे हिसाबैनो माने जोङो बे तेजपुरनि एलजेबि जोङो जेबि हो इनस्टिटिउटआव जोङो थाङो